ओव हेल' ए अबेनि ए ओव औ औ एक्सपायार्ड एक्सपायार्ड डेट नङामोनथ' मारै अफाय मोनखो नोंलाय है नङामोन ब्रा आंनाव बेफोरबायदि बिदि एक्सपायार्ड डेट थांनाय बुस्तु सौफैयालै

थोथ सोरनावबासो लांदोंदां नोङो सोरनावबा लानायखौनो आंनाव लानायबायदि मोनदों दां थैस आंनाव बिदि गैयामोनलै नोंबा सोरनाव लांदोंमोन नोंबा सोरनाव लांदोंमोन आंनावथ' बिदि गैयामोन आंथ' मालखौ मैयासो लाबोबावदोंमोन गोदान जोबसोमोन

बिदिनो नङा गासिबो मोजांजोबसो आंना माल गोदानखौनो मैयासो लाबोजोबदां गोदानसोथ' सोलायनोबा लानानै फैदो दे नायनि आं आंनि नोंगौ ना नङा दे दे लानानै फै आंनि बायदि नुयोबा मोनलांफिनगोन आरो नोङो खिन्थु आंनिजों मिलाइयाबा मोनलांनाय नङा दे लाना फै